हेल' ओइ मादै मादै अनाथि ना अ ओइ आं माबासो आं सानखां मानि आं नोंनाव नोंनि बे गय बागाना फोसाब नांगौ होनलाय ए आं माने आं दा सानदि बेखार दं नालाय आमफ्राय बेखौनो नोंनि गय बागानखौ फोसाबनो माने मानसि नांगौबा आं थांनोसै मोन आरो आंना मिशिन दंखायो नालाय मिशिन जों एवहोनो मिशिनजों एवहैसैमोन आरो हाग्राखौ आमफ्राय ओरैनो माबाफ्रा दामफ्रासो बिसिबां बिसिबां होगोन मादै ए आंथ' ओरैनो सानसेआव ओरैनो मा लांनो ओरैनो सयस' सो लागौमोन आरो आमफ्राय औ फैसाया हाजिराया सयस'सो आमफ्राय नोंसो मा मावहोयोब्ला मावहैसै गाबोन निफ्राय थांसै हाग्रा एवनो ओरैनो आंना औ ओरैनो गय फिथाइफ्रा मा बायदि थाइखो ए उम उम उम ओरैनोथ' नोंना बागानफ्रा बेराद मोजां जाबाय ओरैनो हाग्राफोर फोसाब्ला बाथ' मोजां जानाय नङा माथो हाग्राया औ हाग्राया दुजोबबा बे फिथाइफ्रा मोजां थायाना ओंखायनो आं दा सानदि ओरैनो खामानि गैथ'खाया नालाय मादै आमफ्राय फोसाबना हैसै हाजिराखौ हाजिराखौ खेबसेनो ज' हरब्लाबो जाबाय ओरैनोथ' सानथाम सानब्रै सोआ लाखागोन औ औ खेबसेनो लांसै मादै फोसाब नानै आमफ्राय मा खालामदों दा सानदि अ दे बाहानाव बागानाव खामानि मावगासिनो दङ नामा ए बागानाव खामानि मावाखै ए ए दे होनब्ला मादै गाबोन निफ्राय थांसै दे औ औ दे दे होमबा दोनदो